गोदानै सारिजेन्नाय गथ' गोरलैनि बिथिङाव बिमा बिफा आरो नख'रनि सुबुंफ्रा गोबां रोखोमनि नोजोर होनांगौ आरो हाबाफोर मावफुंनांगौ थायो बेफोरनि मादाव गथ' गोरलैनि देहायारि दाथाइ आरो गथ' गोरलैनि देहानि नांगौ जानाय आंखालफोरखौ सुफुंनाय बिथिङा मोनसे मख'जाथाव बिथिं बेफोरनि अनगायैबो गथ' गोरलैनि नख'रजों लोगोसे बै गामिनि बै समाजनि माखासे दोरोङारि खान्थिफोरनि मावफुंनांगौ खामानिफ्राबो गुबुन मोनसे नोजोर होथाव बिथिं बे बिथिङाव गथ' गोरलैनि देहायारि दाथाइ आरो उखैनाय गांनायफोरखौ सुफुंनायनि बिथिङाव गथ'नि देहायारि फाव फेसन आरो बिनि गाबनाय मिनिनाय मोखां महरफ्राव नायनानैबो बुजिनांगौ गोबां बिथिंफोर दङ जायनि गेजेरजों गथ'नि दुखु मोन्नाय गथ'नि गांनाय गथ'नि उखैनाय बायदि बायदिफोरखौ बिनि देहायारि राव फावफोरजों मोन्दांनो हानाय जायो गथ' गोरलैनि सारिजेन्नाय गिबि बोसोराव बेफोरखौ नोजोर होन्नानैसो गथ'नि नांनाय आंखालखौ सुफुंनो गोनां जायो मानो होनोब्ला गथ'आ बे समाव जेबो रावजों गावनि नांनायखौ बिनो एबा गावनि दुखु मोन्नाय एबा जारला जानायखौ फोरमायनो राहा गैया बेनिखायनो गथ'नि गिबि सारिजेन्नाय बोसोराव एबा सेथि बोसोराव गथ'नि बेफोर देहायारि फावफोरखौ नोजोर होनानैसो गथ'नि गोनांथिखौ सुफुंनो नाजानाय जायो बे बिथिङाव गथ'वा गिबि बोसोराव माबायदि फावजों गावनि गांनायखौ फोरमायो माबायदि फावजों गाव उखैनायखौ फोरमायो बेखौ गुबैयै बिमाया मिथि थारनांगौ जायो बेजों लोगोसे नख'रनि गासैबो सुबुंफ्रानो गथ'नि गिबि बोसोर सारिजेन्नाय बोसोरनि फोरमायथिफोरखौ मोनदांनांगौ जायो गुबुन फारसेथिं गथ'नि गिबि बोसोराव गथ' देहायारिनि दाथायजों लोगोसे गांनाय उखैनाय जानाय लोंनायनि अनगायैबो गामियारि समाजारि माखासे दोरोङारि नेमखान्थिफोरखौ फालिनायनि बाथ्रायाबो दङ बे बिथिङाव गथ'नि जानायफोरखौ दौजेन्नाय फोरबो गथ'नि मुं दोन्नाय फोरबो गथ'नि गान्नाय जोमनायनि बिथिङाव नख'रनि बाय बाहागिफोरनि मोखां नायनाय फोर्बो बायदिफोर फोर्बोफ्रा जोंनि दोरोङारि खान्थि बायदि सोलिबोबाय थादों बे बिथिङैबो गोदान सारिजेन्नाय गथ' गोरलैनि थाखाय सेथि बोसोराव बेफोर नेमखान्थिफ्रा मख'जाथाव